ہم میں اپنی بہن بیٹی دوست کو کافی تعلیم حاصل کرتے دیکھنا چاہتی ہوں کیونکہ جو پہلے کے زمانے میں عورتیں ہوتی تھیں وہ پڑھی ہوئی نہیں ہوتی تھیں جس کی وجہ سے انہیں گھرمیں ہی کام کرنا پڑتا تھا انہیں کہیں باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا ان سے گھر میں ہی کام کروایا جاتا تھا ان پر بہت ظلم ہوتے تھے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ سبھی لڑکیاں بہت زیادہ تعلیم حاصل کریں اور اپنا سارا خرچ خود اٹھائیں جس سے انہیں کوئی کچھ نہ کہہ سکے اور اپنا سارا خرچ خود کریں جس سے کہ ان پہ کوئی زور دباؤ نہ ڈال سکے اور وہ اپنے سارے کاموں کا حساب کسی اور کو جواب دہ نہ ہوں وہ اپنے ماں باپوں کی مدد کرسکیں زیادہ تعلیم حاصل کر کے اور لڑکیوں کے معاملے میں مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کہ انہیں پڑھنے دیا جاتا ہے